ہلو السّلام علیکم آ آپ ٹریول ایجنٹ بات کر رہی ہیں جی ابھی ویکیشنس پہ مجھے کہیں باہر جانا تھا جرنی پہ تو مجھے اُسی سے رلیٹڈ آپ سے پوچھنا تھا آپ بتا دیجیے جی میں کشمیر جانا پسند کروں گی مجھے وہیں جانا ہے آپ کو پتہ جی آ میری طرف سے تین لوگ ہیں ایک میں ہوں میری دو دوست ہیں تو ہم تینوں کو ہی کشمیر جانا ہے تو آپ مجھے سارا کریٹیریا سب کچھ بتا دیجیے کہ کیا کیا لیں گی کیسے جائیں گے یہ سب بتا دیجیے جی اچھا یعنی ٹوٹل کتنا اچھا اچھا تو میں یہ بول رہی تھی کہ اگر تھوڑا سا کم ہو جاتا مطلب آپ تھوڑا زیادہ بتا رہے ہیں تھوڑا سا کم ہو جاتا تو اچھا ہوتا اچھا اچھا تھینک یو اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ایک تاریخ کو جانا ہے مطلب گاڑی چاہیے تھی تو کیا مل سکتی ہے مجھے ایک تاریخ کو گاڑی جی مجھے گاڑی ویسے اسکارپیو چلے گی گاڑی کیا ارینج کر سکتے ہیں اچھا اچھا جی ہاں ہاں میری بکنگ آپ ڈن کر دیجیے اور آپ جزاک اللہ بہت بہت شُکریہ آپ کا وعلیکم السّلام